समस्तीपुर ज़िले में हम लोग जाते हैं घूमने पारक उरक सब कुछ घूमने जाते हैं और मेरे गाँव जितवड़िया में मेरे गाँव जितवड़िया में रामलीला और बहुत कुछ होता है बहुत मतलब हम लोग पारक में गाँव में सब कुछ होने की वजह से हम लोग पारक उरक सब कुछ घूमते हैं फ़िर से गल